खाॼनि जी मिठाई सिंॻरनि जी मिठाई गिअर लोलो चौथो माए जी मिठाई नारेल जी मिठाई गजरुनि जो सीरो पटाटनि जो सीरो जलेबियूं मिठो रसगुल्लो माजून पतीशो सतपुड़ा कांची हलवो